جی سر بولیے اوکے اور ساتھ میں کچھ اور لینا پسند کریں گے اور ساتھ میں کچھ اور لینا پسند کریں گے آپ جی جی یہ آپ کے فور ہنڈریڈ کے ہو گئے

ابھی کرنٹلی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی کوپن ہوگا تو آپ کو اس کے تھرو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ہمارے ایپ پر لیکن ابھی کرنٹلی کوئی نہیں ہے ڈسکاؤنٹ آپ کو ایپ پر مل سکتا ہے جی بولیے اوکے ترکمان ترکمان گیٹ پہ کس سائڈ جی جی

ہمارے ڈیلیوری بوائے آپ کو کال کر لے گا آپ اپنا پارسل پک کر لیجیے گا آپ کون سا پسند کریں گے اوکے سر جی جی آپ کا پارسل پندرہ سے بیس منٹ میں پہنچ جائے گا آپ تک